दिक्कत इ'यां होई केह् अस पैह्लै बारी गे दिक्खन गे बेबमॉल बेबमॉल नेईं मूनलाईट मूनलाईट च असैं दिक्खी पैह्लैं कश्मीरी फाईल असैं टिकचां लेइआं आक्खा दे हे टिकट ऐ दो सौ त्रीह् रपेऽ दो सौ त्रीह् रपेऽ दी टिक्ट आई ते दो सौ बीह् रपेऽ दी टिक्ट आई दो सौ त्रीह् रपेऽ दी टिक्ट लाई इ'यां कश्मीरी फाईल बड़ा शैल मज़ा आया दिक्खने गी कश्मीरी फाईल नोहाढ़े बाद असैं दिक्खी नोहाढ़े बाद साढ़ी इक रलिज़ होई केह्ड़ी फिल्म रलीज़ होई फिल्म रलीज़ होई आर आर आर आर बी दिक्खी ओह् बी टिक्ट कम से कम साढ़े यार दोस्त पंदरां बीह् यार दोस्त अस गे टिक्ट तिन्न सौ रपेऽ पर बंदा टिक्ट आई ऐ ते आर आर दिक्खी असैं इत्थें दिक्खी मून लाईट आर आर दिक्खी असैं बड़ा मज़ा आया कम से कम मूवी ओह् तिन्न घैंटे दी ही ओह् ही साउथ इंडियन यूनियर ऐन्न टी आर होर बी बड़े सारे ऐक्टर हे मगर मज़ा आया पूरा दिक्खने गी कम्म से कम्म तिन्न घैंटे दी मूवी ही दिक्खने गी होर बी बड़े सारे साढ़े दोस्त गेदे हे बड़े सारे मज़ा फुल्ल मज़ा कीता असैं होर बी खद्धा पीता होर बी जैश्सी मारी होर बी नोहाड़े बाद अस गे बेबमॉल अस जम्मू बेबमाल गे कम से कम अद्धा घैंटा बेबमाल घूमे अद्धा घैंटा बेबमॉल घूमे अद्धा घैंटा लाइयै फ्ही साढ़ा शो हा कम से कम शो साढ़ा हा पंज बजे शामीं चे पंज बज़े साढ़ा शो हा फिल्म पता केह्ड़ी ही फ्लम केह् बोलदे फिल्म पता केह्ड़ी ही सलार परवाज़ दी परवाज़ दी फिल्म बड़ी कैंड़ फिल्म उस फिल्म दा कोई मुकावला नेईं ओह् फिल्म साउथ इंडियन ओह् बी कम से कम ढाई घैंटे दी फिल्म ढाई पौनें तिन्न घैंटे दी फिल्म मज़ा आया पूरा मज़ा कीता पूरा तसल्ली दी फिल्म बोलदे तसल्ली दी ओह् फिल्म ऐ ओह् पूरा मज़ा कीता तसल्ली दी फिल्म फ्ही अस आए बाह्र फ्ही अस परतियै केह् आखदे परतियै घैंटा अद्धा घैंटा घूमे फ्ही आए घर आंदे गै केह् कीता आंदे गै बैडा पर फ्ही रुट्टी शुट्टी खाद्दी फ्ही घर आइयै फिर एह् ऐ कि इक होर फिल्म रलीज़ होई ओह् असैं दिक्खी मून लाईट ओह् फिल्म दा नांऽ ऐ जट्ट नेईं चड़ेल टक्करी ओह् फिल्म ऐमी बिर्क दी शायद ऐमी बिर्क दी ही जट्ट नू चढ़ेल टक्करी ऐमी बिर्क दी फिल्म ही ओह् ऐमी बिर्क दी ओह् फिल्म हून गै रलीज़ होई म्हीना दो म्हीनें होए ओह् आई गे अस टिकट आई चार सौ रपेऽ दी चार सौ रपेऽ दी बी आए बिद पॉपकोन बी लेआए खाने गी अस यार इक साढ़ा यार नितिश वर्मा दा इक जीवन वर्मा हा इक ललित बर्मा हा होर बी तिन्न चार यार साढ़े असैं केह् कीता असैं केह् कीता की टिकटां लेइयां यार साढ़े बिंद पॉपकोन हैनी पॉपकोन ले चलिये फिल्म दिक्खन फिल्म दिक्खी असैं मूनलाईट ओह् ठाई घैंटे फिल्म जट्ट नू चढ़ेल टक्करी बड़ी कैंड़ फिल्म ही ओह् मतलब की पंजाबी फिल्म होंदियां कि फैमली फिल्म फैमली फिल्म च तुस फैमली लेई सकने ओह् कोई नैगटिव हरकत नन होंदियां न पाज़िटिव सब पाजिटिव फिल्म होंदी बी पाजिटिव फिल्म दिक्खी दुक्खियै मज़ा कीता आइये बापस घरे गी आए थोह्ड़ा कि घरा कोला दा थोह्ड़ी दूर आए सानूं जल्दी जाना पौंदा हा हून केह् ऐ पंज बज़े शो लाया सत्त बज्जी जंदे साड्डे सत्त बज्जी जंदे फ्ही थोह्ड़ा आंदे लेट होई जंदे नाईट होई जंदी नोहाड़ै बाद असैं दिक्खी पता केह्ड़ी दिक्खी फिरी असैं सोचेआ फिरी सलाह् बनी साढ़ी यारें दी असैं सोचेआ कि असैं जाना मून लाईट जम्मू जम्मू मून लाईट निं बेबमॉल जाना जम्मू जम्मू बेबमॉल गे उत्थें लग्गे दा हा शो साड्डे त्रै बज़े दा ओह् लग्गी दी ही बड़े मियां शोटे मियां अजैं लेटैस्ट फिल्म ऐ म्हीना होआ दो म्हीनें होए म्हीना होआ ओह् फिल्म ही कोह्दी ओह् फिल्म ही जक्की शराफ दे जागता दी टाईगर शफार दी ही ते अकशे कुमार दी ते ऐक्ट्रानियां बी दो त्रै उं'दे नांऽ नेईं चेत्ता फिल्म नै तसल्ली कराई ओड़ी माल च दिक्खी तिन्न घैंटे दी ही फिल्म ओह् तिन्न घैंटे दी फिल्मैं दा स्टार्ट तगड़ा स्टार्ट च ट्रेलर दिक्खेआ ट्रेलर ते तगड़ा हा जिसलै स्टार्ट उसलै बड़ी कैंट ही फिल्म बिच्च कोई ओह् नेईं ही मज़ा आया फिल्म बिच्च मज़ा आया फिल्म बिच्च इ'यै दस्से दा हा कि नयूकलियर दे बारे च दस्से दा हा थोह्ड़ा मता कि इंडिया ऐंड़ पाकिस्तान दे बिच्च थोह्ड़ी जी टाईगर शराफ ते अकशे कुमार जेह्के टाईगर शराफ दे अकसे कुमार न ओह् आर्मी दे कमांडर हे कमांडैंट ऐज़ ए सोलज़र हे एह् गल्ल ऐ कि साढ़ै इद्धर बोलदे ऐस्स पी जी होई गे जां होर किश होर साढ़े कमांडर हे उ'नैं केह् करी ओड़ेआ कि इक मिशन पर गेदे हे इक मिशन पर उ'नैं मतलब कि इक अपने आफिसर दी गल्ल नेईं मन्नी गल्ल नेईं मन्नी ते उन्न केह् करी ओड़ेआ कि केह् बोलेदे कोटमार्शल बोलदे साढ़े इद्धर इ'यां बोलदे कोटमार्सल इ'यां उ'नैं कोटमार्शल करी ओड़े दा हा कोट मार्सल करी ओड़े दे हा कि फ्ही उ'नें इक मिल्न होए दा कि ओह् इक केह् लेइयै आए दे ते उ'नें उगरबादी उं'दे च चोआई लेआ फ्ही उ'नें बुलाने पेआ लास्ट च इ'यां फिल्म थोह्ड़ी दिक्खी तिन्न घैंटे दी फिल्म मज़ा आया फुल्ल मज़े कीते मज़ा आया